مجھے وہ وقت یاد ہے جب مجھے فیصلہ لینا تھا میں نے اپنا فیصلہ خود ہی لیا یعنی کہ میں نے اپنی شادی کا فیصلہ خود ہی کیا میں نے اپنے بڑوں سے اِس سے مشورہ لیا اور وہ مشورے کے مطابق میں نے کام کیا اور میں نے فیصلہ لیتے وقت اپنے بڑوں کو رکھ کر اور اُن کی رضامندی سے میں نے شادی کی اور میں بہت ہی خوش ہوں اور میں مشورہ اپنے بہن بھائی اور ماں باپ اور دوست وغیرہ سے لیتی ہوں اور مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں نے فیصلہ بہت ہی مشکل ہو ہو گیا تھا مگر میرے ماں باپ میرے بہن بھائی میرے دوست میرا ساتھ دے کر مجھے مشورہ دے کر مجھے میری مدد کی اور میں اپنے فیصلے پہ بہت خوش ہوں اور مجھے اپنے فیصلے پر ناز ہے اور مجھے مشورہ دینے والے بھی بہت خوب ہے